नखर गंसेआ जागायो हौवा आरो हिन्जावनि गाहाय खामानिजों आथिखालाव जों नुनो मोनोदि हौवा हिसाबै जानांगौ गावनि गुबै खामानिया मानोना हौवा हिसाबै बिथाङा नखराव नांनाय बेसाद बा नखराव जोथोन लानाय बेफोरो जोंनो नांगौ आरो हिन्जाव हिसाबै गावनि फिसाइजों लोगोसे गावनि बिहाव बिखुनजो आरो बिमा बिफा गावनि फिसा बेफोरखौ जोथोन लानो नांगौ हिन्जाव हिसाबै नखराव जेब्लायबो गोजोनखौ लाबोनो नाजानांगौ आरो बै हिन्जावनि खामानिफ्राव हौवाया गावनि बिसिखौ जेब्लायबो हेफाजाब होनांगौ आथिखालाव गोबां हौवाफ्रानो गावनि बिसिखौ जोबोर जोथोन लायो आरो अनो गोदोनि समावथ' हिन्जाव हिसाबै सासे बिहामजोया खामानि मावनायखौल' नखराव नोजोर लायोमोन ना बिनि गांनाय उखैनाय दुखु सुखु मोजां गाज्रि बेखौ नोजोर खालामनाय जायामोन मानोना हिन्जावफोरा बै समाव जोबोर सिङाव थानांगौ जायोमोन नाथाय दानि सोलोंथाइ गोनां आइजोफोरनि जिखिनि सान्नानै मोन्नाय बेजों सोलायनानै दिनै हिन्जावफ्रा गोबां खामानियाव आवगायबाय आरो गोबां मोजांखौ सायख'नानै बा गावनि गोनांथिखौ बा गावनि मोन्थाइखौ बिजिरनानै दिहुनबाय आरो हौवाफोरजों समान समानै खामानि मावलांनो हानाय जाबाय आरो नखरखौबो सुंथानो हानाय जाबाय आरो बे बायदियैनो मोजां खामानि मावनायखौ नोजोर खालामनानै हौवाफ्राबो हिन्जावफोरनि सायाव खायफा जेंनाखौ बोस्रांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हायो आरो अनलायनानै नखर संसार खुंलांनो दावगालाङो लोगोसेनो गथ' गथायनि सायाव सानैबो लोगो नांनानै मोजाङै नोजोर होनानै नखरखौ सुंथालाङो बा गोजौ फारसे दिखांलाङो गोदोनि समावथ' आइजोखौ जोबोर बाहायोमोन हौवाफ्रा गोबां सिङाव दोनोमोन आरो गावनि गोसो बायदि बेखौ बाहायोमोन नाथाय दानि जुगाव हौवाफ्रा गावनि हिन्जावखौ जोबोद मोजाङै जोथोन लायो आरो अनलायनानै थांनानै थायो